हमरा अरके तऽ नहि जानय रहियै से भूप कोना कोना होइ छै नहि होइ छै इसब गपके नहि जानय रहियै कहिओ तहिआ पुरनका जमानाके लोग बोलय रहयसे भूकम्प आबय छै एना होइ छै ओना होइ छै हमरा तऽ कहिओ नहि जानय रहियै एहन भेलय समस्यासँ हमरो अरके देख लेलियै से केना भुभकम्प होइ छै तीन दिन चारि दिनपर डेली धरती डोलय कभी बाधमे पकड़ा जइए कभी घरपर पकड़ा बइए कभी रस्तेमे पकड़ा बइए थाहो नहि मिलय कखनो धरती डोलय लागय तऽ कहियै आब केना करबय बाल बच्चा केना हेतय अपना केना छियै बहुत परेशानीमे एक साल आब कोन इस्वी रहय याद नहि छै ओइ इस्वीमे बड धरती डोललय रऽ इतना धरती डोललय रऽ से हदसँ जादा बाल बच्चा हमर घरपर रहय हम्मे बाधमे पकड़ा गेलियै नहरपर रहय पूरा नाव अरके जे छै नहि अथी लागय जेनाकि हिलय छै ई जे नहरके पेटीमे जब अयलियै तब कहियै की से लागय छै ओतय रहि जेबय एतना हदस भेलय एतना डर भेलय तब ओइमे से निकलिके कहुनाके तब जाके धरती स्थिर भेलय तब गेलियै घर ओइ साल बहुत सतेलकय रऽ धरती डोलनाइ आओर तकर बाद बाढ़ि एलय बाढ़िमे बहुत दिक्कत भेलय हमरा अरके बहुत दिक्कत बाढ़ि जे अयलय तहिआ सुनय रहियै से बाढ़ि बाढ़ि पूर्वज कहय रहय दादा बाबा लेकिन हमरो अरके देख लेलियै बाढि केहन होइ छै अयजाँ बाढ़ि अयलय बाढ़िके साल बहुत दिक्कत भेलय हमरा हमर मम्मी डेड कए गेलय मरो एगो लड़की रहय से डेड कए गेलय अपना बीमार भए गेलियै पानि टपलियै से धारमे भरि गल्ला पानि रहय ओ टपकिके गेलियै उ पार हमर माइ नैहरसँ अयलय हमर भाय अर उसब लए गेलय सबके कहलकय चल उन्ने नहि एल रहय पूर्णिया जिलामे कनहु रहय सूक्खल तऽ ओनाहे गेलियै मधेपुरा जिला तऽ पूरा जल पूरिते रहय कतौ ठार नहि रहय की करितियै केना करतियै तब जे छै से अपना परिवारमे रहियै सबके लए गेलय सबके जेना तेना भेलय पालन हारण एक महीना तक से कयलकय तकर बाद भेलय पानि अर जे छूटलय एना हटलय घर द्वार बाकी तब अयलियै कते लोगके माल मरलय कते लोगके जमीन धार बनि गेलय कोशी बनि गेलय कते लोगके की भेलय कते बाल बच्चा डूबलय मरलय एकर कहनाइ मुश्किल छै ओ तऽ सरकारके हेतय रजिस्टर मेंटेन जे करनाइ हेतय तब की भेलय आओर नहि भेलय हमरा तोरा तऽ पता नहिये लागतय आओर तकर बाद ओइ रौदीके मारल गरीब लोग की राहतमे दै रहय राहतमे कपड़ा बाँटय रहय सत्तू बाँटय रहय उहो नहि लोगके मिलय रहय जे मुँहगर वएह लै रहय आओर जे नहि रहय मुँहगर ओकरा किछु नहि झारसे बाँटय की कोइ आओर लोग तऽ दोसरा देशसँ आबय दै लए नेता सब जे जे मुँहगर रहय चूरे गिरबय की मुरहिये गिरबय वएह सब लए लै कपड़े जे नहि रहय से फूकनाके नाव कहिओ नहि देखले रऽ फूकनाके नावपर लोग पार होइ रहय आओर कते लोग डूबियो जाइ गंगापुर तरफ तऽ बाप रे फूकनाके नाव तब पहुँचाबय रहय सबके आओर ओइसँ जे बचलय ओ तऽ एक दू बेर राहत देलकय रहऽ दू हजार कऽ टाका आओर तकर बाद तऽ फेर अपने लोग जेना तेना भेलय पालन हारन हुए लागलय आओर तब जेहन भेलय रौदिये कए गेलय रौदी कयलकय तऽ हमरा अरके तऽ गरीब लोग छियै ककरो सूद भरना ककरो बटिआ लएके खेती करय रहियै उ डाही जारी जे भेलय उ तऽ हमरा अरके पैसा नहि देलकय उ तऽ देलकय जमीन्दारके उ फायदा तऽ जमीन्दारके भेलय आओर जारी गेलय हमरा अरके किसानके तऽ हर तरहसँ हमरा अरके जे छियै नहि गरीब लोग पीसल जाइ छै गरीब लोगके राहत कतहु नहि छै लागय छै आब सरकारके करय पड़तय कहिया धरिमे करय छै नहि करय छै तऽ कहना मुश्किल छै इंदिरो आवास जे कहतय हमरा अरके देलकय लोगके तऽ हमरा एना ई उ ढेरी कए देलकय हमरा अरके कोनो सरकारी लाभ नहि अभी तक मिललय हँ अपन कमेनाइ खेनाइ उहोमे हेबा कहिओ दाही चलि जाइ छै कहिओ जारी चलि जाइ छै तेना होइ छै की करबय बहुत बहुत कष्ट काटिके हमरा अरके तहिओका लोग कहय रहय आओर तहिओके लोग सबके कष्ट हमरो अरके काटलियै बाढ़ि पीड़ितमे